اسپتال انتظامیہ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہاں جو پرائویٹ ہسپتال ہوتے ہیں جس میں پیسے بہت لیے جاتے ہیں ہر ایک جانچ کے بھی پیسے ایک طریقے سے ڈبل لیے جاتے ہیں اور بیڈ کے بھی پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں اور ایک اکجکشن کے پیسے دس روپئے کے ہیں تو اس کے بیس لیے جاتے ہیں تو وہاں ان انتظامیہ دیکھ بھال کے اعتبار سے بہتر ہوتی کیوں کہ وہ پیسے ڈبل لیتے ہیں اور داخلے اور علاج کے عمل ہمیشہ ہموار رہتے ہیں جن ہر اعتبار داخلے کا ہو علاج کا ہو داخلے مدارس میں ہوں کالجیز میں ہوں ان کا ایک وقت متعین ہوتا ہے اور اسی وقت وقت کے ساتھ ساتھ وہ داخلے لیتے ہیں اور علاج کے بھی لکھنؤ ضلع میں کافی سارے اسپتال ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کے اپنے ڈاکٹرس ہیں یا اپنے ڈاکٹرس جو ہے اپنا اپنے ہاسپیٹلس ڈال رکھے ہیں اور جتنے بھی ہاسپیٹل ہیں سب میں کافی تعداد میں رہنمائی کرنے کے لیے عملہ موجود رہتا اسی طریقے سے جب کالجیز ہوں یونیورسیٹیاں ہوں یا مدارس مدارسہ مدارس ہوں وہاں داخلے کے لیے جایا جایا جائے تو کافی لوگ اس کے رہنمائی کے لیے تیار رہتے ہیں اور وہاں کافی عملہ موجود رہتا اور رکھا بھی جاتا ہے صرف اسی لیے تاکہ وہ آنے والے مہمانوں کو کافی اچھی طریقے سے اس کی خدمت کرسکے اس کی رہنمائی کر سکے اور ان کو کسی طریقے کی تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کا خیال رکھا جاتا اسی طریقے سے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی سب کرمچاری موجود رہتے پہلے سے وہ مریضوں کی قاعدے سے دیکھ بھال کرتے اور وہ اس کے اعتبار سے پیسہ بھی لیتے ہیں